ہلو السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام جی صاحب میرے کو موبائل ہونا تھا کون کون سے موبائل تھے آپ کے اویلیبل

اچھا اچھا میرے کو ون پلس ٹین پرو فائیو جی ہونا تھا ہاں ٹین پرو فائیو جی ہونا تھا جی تو کہاں تک آئیں گا وہ جی اچھی بات

جی کتنا ہے اکیس ہزار پانچ سو تیس جی کچھ کم نہیں ہوں گا جی اب یہ جو قیمت جو بول رہے ہیں آپ اس میں سے کچھ ڈسکاؤنٹ ہونگا

اچھا یہ ون پلس ٹٹین پرو فائیو جی پہ جو سو ای ایم آئی کا بھی ہے کیا اچھا ای ایم آئی میں کے مہینے کو کتنا بنا رہیں گا

جی اور کیمرہ اور ڈسپلے وغیرہ اچھا رہیں گا نا اس کا اچھا اچھا ٹھیک ہے میں جی ان شا اللہ جی اچھی بات ہے ملاقات کرتا ہوں میں آپ سے جی بالکل بالکل بالکل میں آ کے آپ کو جو سو فون کر کے آپ سے ملاقات کروں گا شکریہ جی شکریہ